यस आय एम स्पिइंग फ़ो इस्पीकिंग यो फ़ाइव डेज़ आई रिमेम्बर है चौदह फरवरी जो वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता और पाँच सितम्बर जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है जो सर्वड सर्वपति राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और एक अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है और सात अप्रैल को डब्लु एच ओ ने डब्लु एच ओ का दिवस मनाया जाता है क्योंकि डब्लु एच ओ ने अपनी लॉंच किया था सात अप्रैल उन्नीस सौ अडतालीस को दो अक्टूम्बर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है महात्मा गांधी के जन्म के उपलक्ष में दो अक्टुम्बर को महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है